पशु पालन में मां पंहिंजे घर कुत्ता पाले रखिया आहिनि जंहिं में मां हर टीं महिने में हुननि जी पाण में मिटींग कराईंदी आहियां तंहिं सां हुननि खे नन्ढा नन्ढा ॿार थींदा आहिनि ऐं उहे विकिणे असां पंहिंजो बिज़िनिस कंदा आहियूं साईड में ऐं हुननि जो उत्पाद खे वधाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे विकिणे लाहींदा आहियूं